अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था जैसे लाकडाउन में जैसे लोग कहीं बम्बई दिल्ली कलकटा कानपुर लखनऊ यहाँ गाँव के लोग जा जाकर काम करने लगे जब लाकडाउन चालू हुआ तब लोग भागने लगे उनको न खाने का न पीने का कहीं रास्ते में पैदल आते थे जगह जगह पुलिस वाले ऐसे दान लोग बैठे थे कि खाना पानी जितने लोग मिलते थे रास्ते में सबको खिलाते पिलाते थे और लोग रास्ते में चलते चलते जब प्यास लग जाती थी तो कहीं कहीं जगह जगह जैसे दस किलो पाँच किलोमीटर गए बीस किलोमीटर पैदल गए पानी से झुलस रहे हैं देखें कि वहाँ बँट रही है खाना बँट रहा है पानी मिल रहा है वहाँ लोग भीड़ इकट्ठा हो गए एक मीटर की दूरी पर लोगों को पानी मिल रहा है पेट भर खाने को मिल रहा है फिर ऐसे चल चलते गए चलते गए घर आए उसके बाद उनकी व्यवस्थाएँ बिगड़ती गई उसके बाद सरकार ने कुछ काम जब लाकडाउन ख़त्म हुआ तब लोगों ने काम करना चालू किएँ धीरे धीरे बैंक से कोई लोन ले लिया मोबाइल से पैसे की लेन देन के बारे में होने लगा इसी तरह अपने क्षेत्र के मदद किसी किसी से होने लगी तो अर्थव्यवस्था सुरक्षित होने लगा बच्चे फिर से अपना जीवन यापन करने लगे काम करने लगे तो घर में खुशहालियाँ फिर से आने लगी जैसे लाकडाउन जब ख़त्म हो गया तो इतना ही बच्चे खुश हुए कि चलो अब तो अर्थव्यवस्था नहीं रहेगी जैसे तैसे हम लोग अपना अपना काम करके जीवन यापन करने लगे तो सुरक्षित रहने लगे